आतां तंत्रग्यानान जाल्ल्या बदलावान म्हज्या जिणेंत तर चडूच बरो बदलाव आयिल्लो आसा कित्याक तर मोबाय मोबायल मोबायला खातीर हांवें ऑनलायन स्टडिजूय म्हजें बरें तरेन पूर्ण जाल्ल्यात तशेंच हांवें म्हाका कुकींग करपाक आवड आशिल्ली सो म्हाका जे गजाली येय नाशिल्ले जे डिशीज म्हाका कळनाशिल्लें करपाक ते हांवें इण्टनॅटाच्या माध्यमांतल्यान शिकलां तशेंच आनिकूय कांय गजाली आसा जे आमकां खंय भायर वयतले जाल्यार आमकां ऑनलायन बुकींग करपाक मेळटा तशेंच हॉट कितें ऑडर करपाक जाय टायमार पावपाक जाय जाल्या ऑडर करून स्विगी आसा जातून आमी ऑनलायन ऑडर करून सांगूक शकता आनी आमकां तें जेवण पावप शकता टायमार तशेंच पेमॅण्ट आमी करताना आमकां जिपे सारके एप आसा जातूंत आमी ऑनलायन पेमॅण्ट करूंक शकता तशेंच कपड्यांच्यो ज्यो गजाली आसा ते आमकां मिंत्रा फ्लिपकार्ट सारकिल्या एपांचेर आमी ऑनलायन शॉपींग करतात आमकां जाचेर ऑफरीय मेळटात आनी अशे तरेन कितलोश कितलेशेच लोक ऑनलायन शॉपींग करतात शिक्षणाच्या बा बाबतीन तर आमकां कितें सर्च केलें जाल्यार आमकां इण्टनॅटाचेर जाय तशी म्हायती उपलब्द मेळ उपलब्द जाता जाता तितलें आमी बूक इ बूक सारकिले आमी वाचतात इण्टनॅटार तशेंच जीं आमकां खबर ना बूक बुकां तीं आमी इण्टनॅटाचेर पळोवंक शकतात जांचे ऑथर आमकां खबर ना ते आमी थंयसर श टायप करून आमी ते आमकां सांगता

तसो युट्युब जो आसा जातूंत आमकां खुबूच फायदो जाला युटुपाचेर तुमचे विडयोय घालूंक शकता टिचींग एड्साचेर आसता तशेंच आनीक कितें जायते गजाली तुमकां युटुबाचेर पळोवपाक मेळटात तशेंच आमी जीं आदलीं सोंगां आसात तीं आमकां आतां मेळणात आयकपाक तीं आमकां आतां मोबायलाच्या माध्यमांतल्यान इण्टनॅटाक लागून आमी तीं सोद करून आयकपाक शकतात आनीक अश्यो कितल्योश्योच गजाली आसात जे आमी करूंक शकतात आनी इण्टनॅट हें जितलो वायट आसा तितलोय बरोच आसा तो वापरतल्याचेर आसा तूं कितलो वापरता तो आनी कसो वापरता तो